दिक्खो जी अस सांबा एरिये दे जि'ले दे रुलर च संगोआल च रौह्ने आं ते इत्थै ते बड़े सारे इशू न जेह्ड़े मिडिया पुट्ट करदा ऐ बट्ट कुछ जेह्ड़े इशु न जेह्ड़े मिडिया साढ़े इद्धरा दे जेह्ड़े नेईं दस्सदा ऐ जि'यां गलियां नालियां ते मेन आई जंदियां ग्राएं दे बिच्च ओह् ते ओह्दे च कम्म बी होंदा ऐ बट्ट कम्म पूरी तरह नेईं होंदा ते जिस टैम ओह्दी कंपलेन करदेआं अस ते ओह्दे च मिडिया जेह्ड़ा पूरा सैह्जोग नेईं दिंदा क्योंकि ओह् इं'दे कन्ने मिले दा होंदा ऐ जां फ्ही केह् गल्ल बात होंदी ऐ ते ओह् गलियां नालियां जेह्ड़ियां साढ़ियां कुछ ते शैल बनी जंदियां ते कुस जेह्ड़ियां नेईं बनदियां ते उसदी बजाह् कन्नै जिसलै अस कोई कंपलेन करनेआं भाई एह् सॉट आउट होना चाहिदा ते ओह्दै च मिडिया कुतै ते बड़ा अच्छा रोल प्ले करी ओड़दा ते कुतै नेईं जि'यां साढ़े स्कूल होई गे स्कूलैं दे उप्पर अस इ'नें आखने केह् एह्दे च कुछ न कुछ जेह्ड़ा मिडिया न कवर करना चाहिदा ओह् दस्सना चाहिदा के ग्राएं च जेह्ड़ी ऐजूकेशन ऐ ओह् किन्नी धट्ट ऐ ते टाऊन एरिये च किन्नी जैदा ऐ टाऊन एरियै च क्यों इन्नी जादै ते ग्राएं च क्यों इन्नी घट्ट ऐ ओह्दे च मिडिया ने क्युशन न जेह्ड़े चुक्कने चाहिदे न तां कि लोकें च जेह्ड़ी अवेयरनैस्स अ'वै ते नेईं उत्थुं दा ग्राएं दा जेह्ड़ा रुलर एरिये दा मिडिया ऐ ओह्बी बड़ा जैदा कम्म करदा ऐ जि'यां साढ़ा इत्थै ग्राएं च जैदा केह् दिक्कत होंदी जि'यां असें माल मवेशी रक्खे दे होंदे माल मवेशी अगर कोई ओह्दे च उ'नें हून पिच्छें बड़ियां सारियां बमारियां आइयां ओह्दे च बड़े सारे माल मवेशी मरियै उं'दै पास्सै जेह्ड़ा मिडिया न ओह् करना चाहिदा हा मुद्दा उठाना चाहिदा हा तां कि ग्राएं च रुलर एरियै च डाक्टर दी टीम औंदी तां कोई निक्का मुट्टा ग्राएं च ऐनिमल हसबैंडरी दी तरफा कोई हस्पिटल खोलेआ जंदा ते ओह्दे च जेह्ड़े साढ़े माल मवेशी जेह्ड़ी इन्नी बमारी पिच्छें चली ऐ ओह्दे च मिडिया नै कोई जैदा रोल प्ले नेएईं कीता ऐ ते जेह्ड़े हून साढ़े माल मवेशी गी बड़े जैदा नुकसान होआ ऐ दुआ जि'यां इक अगर इन्टरनैशनल कोई न्यूज़ आंदी ऐ ओह्दे च मिडिया जेह्ड़ा बड़ा जादै ओह् करदा कि ओह्दे च उं'दा पता नि किन्ना इंटरस्ट होंदा ते ग्राएं दे जेह्ड़े रुलर एरिये दे निक्के निक्के जेह्ड़े इशु होंदे न उ'नें गी कोई नजर अंदाज गै करी ओड़दे न उं'दी तरफा दा कोई ध्यान निं होंदा ऐ ते ग्राएं च जेह्ड़े लोग बिच्च थोह्ड़े बौह्त बोलदे बी हैन ते उं'दै च मिडिया ओह्ले इन्ना जैदा उं'दा साथ निं दिंदे न ओह् अपने गै कुछ इशु लेइयै चलदे न जेह्दे च लोकें दे जेह्ड़े कम्म काज न जेह्ड़ी लोकें दी दिक्कतां न ओहे जेह्ड़ियां उं'दियां पूरियां निं होंदियां हैन ठीक ऐ जि'यां सड़कां न सड़कां जेह्ड़ियां खराब न ओह्दे बिच्च इ'नें आक्खो केह् इं'दे बास्तै रोज न्यूज़ लगाओ मिडिया आह्लें गी आखदे न लोग मिडिया ओह्ले बिच्च आंदे बी हैन ते बिच्च ओह् इ'यां गै करी ओड़दे न तां कि उस्सी इशु गी इन्ना जैदा नेईं चुकदे फ्ही ओह् जेह्ड़ा ओह्दे पर सरकार ध्यान देऐ ते ओह् कम्म होन ते लोक बी ओह्दे च जेह्ड़े खुश होन कि असें एह् इशु असें बी उच्चा कीता ते मिडिया ने बी साढ़ा भरपूर जेह्ड़ा साथ दित्ता ऐ ते ओह् जेह्ड़ा कम्म साढ़ा पूरा तोड़ नवाया ओह्दै बाद च हस्पिटल जि'यां सरकारी हस्पिटल न पिच्छें जि'यां कोविड़ इन्ना जादै फैलेआ ते लोगें च अवेयरनेस्स बास्तै सरकार ने बड़ा किश कीता नैशनस इन्टरनैशनस न्यूज़ ते बौह्त जैदा ओइयां लेकिन रुलर एरियै च एह्दा कोई जैदा इन्ना ओह् निं कीता मिडिया ने इन्ना जैदा रोल प्ले निं कीता डाक्टरें जि'यां ग्राएं च दस्सना चाहिदा मिडिया ने कि ग्राएं च बड़ी जैदा इसलै कोविड़ फैल्ले दा ऐ ते लोकें च कैंप लगाया जाए लोकें अवेयरनैस्स दित्ती जा तां कि लोग इस बमारी कोला बचियै रौह्न